आंना फिसाला देरसिनाथ' कलेजआव फरायो दा बेनियाथ' फर्म फिलाप खालामगासेआव सल्लस' करि लायो दा फार्स्त सेमआव बि ए फार्स्त सेमआव फरायगासिनो दं आरो सासेआ नायगांव जनगुरि हाइ स्कुलआव फरायो बेनिआबो बेनिआ एडमिसन फिस नाङा जाहैबाय एक्जाम फिस ल' लायो जाहैबाय बोसोराव हाफ इयारलि खेबसे इयारलि खेबसे बेबायदि आरो